भारतीय परिवहन व्यवस्था जे छै ओ हर शहरी क्षेत्रमे लागू छै भारतीय परिवहन व्यवस्थामे बहुत ही प्राइवेट जे छै अऽ प्राइवेटसँ कम किराया लगै छै भारतीय परिवहन व्यवस्था जे छै तऽ आओर जे शहरी यात्राके दौरान जे टिकटके मूल्य छै जे रुपआ छै तऽ ओइ मूल्यमे काफी बचत होइ छै प्राइवेट सेक्टर छै प्राइवेट गाड़ी छै प्राइवेट परिवहन छै ओइमे जे पैसा अहाँके लागत तऽ ओकर आधा ओकर लागत सरकारी परिवहनमे एक नम्बरके गजब व्यवस्था रहै छै ओइमे सरकारी बॉडीगार्ड रहै छै सुरक्षाकर्मी रहै छै कूली रहै छै ड्राइवर रहै छै खलासी रहै छै आओर अपनेके कम शुल्कमे कम लागतमे ओइपर अपने सफर करि सकै छी यात्रा करि सकै छियै यात्राके दौरान ई होइ छै जे अपने के जे टिकट होइ छै ओ कटाबैके पड़त जे ओकर किराया नहि दै छै ओकर टिकट नहि दै छै ओकर मूल्य नहि दै छै तऽ उ यात्राके दौरान चेकिङ्गके दौरान उ फँसि जाइ छै उ अगर पकड़ल जाइ छै तऽ ओकरा सजा होइ छै जुड़वाना होइ छै ओइमे ओइमे अहाँके सी सी टी कैमरा लागल रहै छै ओइ यात्रामे सरकारी परिवहनमे सी सी टी वी कैमरा होइ सुरक्षाकर्मी होइ उसमे प्रशासनिक व्यवस्था होइत ओइमे अगर कोइ छोटा मोटा अगर कोइ हादसा होइत तऽ ओइमे मेडिकल व्यवस्था भी रहै छै अहाँके तत्काल मेडिकल व्यवस्था भी रहै छै जे अपनेके तत्काल अहाँके अऽ जे होइ छै मलहम पट्टी करैके व्यवस्था ओइमे रहै छै कोइ यात्राके दौरान अगर कोइ खाता नागा हो जाइ छै तऽ बैन्डेज पट्टीके व्यवस्था ओइमे रहै छै सुरक्षाकर्मी ओइमे रहै छै पुलिस प्रशासन बॉडीगार्ड रहै छै सुरक्षाकर्मी रहै छै पुलिस प्रशासन बॉडीगार्ड रहै छै खलासी कन्डक्टर रहै छै टिकट अहाँके लेबेके पड़त टिकट नहि रहत तऽ चेकिंगके दौरान अहाँ फँसि सकै छी पकड़ा सकै छी तऽ दण्ड जुड़वाना सेहो लागत भोगेके पड़त आओर परिवहनके जे व्यवस्था छै टाइम टाइमपर सारा गाड़ी छै जहाँ सफर करैके छै सभ रूटमे गाड़ी सभ छै खास व्यवस्था छै अपनेके महिलाके एक एक महिलाके जो एक तरफ सीट छै जेन्सके एक तरफ सीट छै आओर अपन कन्डक्टर छै उहाँसँ टिकट लिअ सीटपर बैठियऽ इहाँ जाइके छै दू टा गेट रहै छै हे नऽ कोनो गेटसँ चढ़ि सकै छियै उतरि सकै छियै चुनौतीके सामना जे छै उ टिकट तऽ लेके चढ़ऽ पड़ै छै एकरा सुधारैके लेल लोक कऽ जागरूक करैके पड़तै कि अपने प्राइवेट संस्थासँ प्राइवेट परिवहनसँ सफर नहि करू सरकारीसँ करू सरकारी सुविधा लिअ कम रेटमे अपने सफर करबै ओइमे सुख शान्ति अपनेके मिलत अच्छा वातावरण मिलत कैमरा सी सी टी वी कैमरा रहत चोरी चपाटी नहि होयत बॉडीगार्ड पुलिस प्रशासन ओइमे रहै छै ओइमे अपनेके मेडिकलके व्यवस्था रहै छै है ने इएह सभ सुख सुविधा सरकारी भारतीय परिवहन व्यवस्थामे छै आओर सभ टा जाइके लेल ओइमे परिवहन व्यवस्थाके सभ शहरमे जाइके लेल सभ जगहके लेल गाड़ी रहै छै जिनका हमसभ अपना भाषामे बोलै छियै जे बस इहेटा गाड़ी मिलै छै बसमे जाउ बैठू टिकट लिअ सफर करू आओर सुधारैके लेल सभकेँ जागरूक करै पड़तै